اردو ایک بہت پیاری زبان ہے اردو بولنے والا انسان بہت تہذیب والا ہوتا ہے اور بہت ادب والا ہوتا ہے اردو کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو دوسری علاقائی بولیوں میں نہیں پائی جاتی جیسے علاقائی بولیوں کی گرامر ہوتی نہیں ہے یا پھر ہوتی ہے تو اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی کہ اردو زبان کی گرامر ہوتی ہے دوسری بات اردو میں بڑوں کو مخاطب کرنے کے لیے یا پھر بڑوں سے بات کر نے کے لیے ہم آپ کے آپ کا استعمال کرتے ہیں وہیں اپنی عمر کے یا چھوٹے لوگوں کو تم یا تو کہہ کر بلاتے ہیں اس طرح اردو زبان علاقائی بولیوں سے مختلف ہوتی ہے